जी हाँ आप कौन हाँ बोलिए किस टाइप की गाड़ी चाहिए आपको सिक्स सीट कि फोर बड़ी वाली

हाँ तो तो आप कितनी तारीख़ में चाह रहीं हैं मैडम बाईस जुलाई में मैडम बाईस जुलाई में तो गाड़ी अभी ख़ाली नहीं है आप थोड़ा आगे पीछे करके बता दीजिए अच्छा ठीक है मैडम तो हम कोशिश करेंगे फिर आप बता दीजिए हाँ ठीक है मैडम तेईस का कन्फर्म कर देंगे हाँ ठीक है शाम को बता देंगे मैडम आपको इंदौर के पास उज्जैन जाना है ना तो वहाँ तक का यहीं कुछ बीस हज़ार रुपये लगेगा अच्छा ठीक है मैडम तो तो पन्द्रह हज़ार दे दीजिएगा आप ठीक है तेईस तारीख़ में वही है दस बजे तक लगवा देंगे हाँ थोड़ा हाँ सुबह हाँ ठीक है मैडम हम छः बजे तक लगवा देंगे आपकी गाड़ी

मैडम पेमेंट का ऐसा है अभी आप कुछ ऑनलाइन करवा दीजिए अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो और नहीं तो वही तीस तेईस तारीख़ को दे दीजिएगा आप मतलब पूरा अभी कुछ मतलब एडवांस कर दीजिएगा कुछ पाँच हज़ार के समथिंग हाँ हाँ टूल टैक्स का वग़ैरह सब कुछ का हमारा ही रहेगा अभी आप कुछ पेमेंट कर दीजिएगा इसी नंबर पर और बाक़ी फिर आप तेईस तारीख़ तक दे देना जिस दिन आप लोग जाएँगे ठीक